बिबारखौ जोङो मोजां मोनो बिबारखौ मानि थाखाय मोजां मोनो होनब्ला जों न'खराव साजायनाय रोखोम नुनायखाय बिबारखौ गायनो नांगौ जाहैयो मोजां आबार खालायनानै जावनानै बेगरखौ फोनानै गायनानै फोनानै दोनोब्ला दै लुयै लुयै होयोब्ला बिबारा गुवार गेवलां गेवलां जायो आरो अनेख जाथनि बिबार दङ न'खौ समायनाय नुयो आरो बिबार थानाय जायगा न'खौ बिनि थाखायनो जोङो बिबारखौ गायनो नांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे मैगं थाइगं मावनायाबो जों मावनो मोनो मानो होमब्ला जों मैगं गायनाया न'आव गायनाय खबि आलु मथर जेन'बा बिन बेफोरखौ न'आव गायनायखौ बाजारनि बायनायनिख्रुइ न'निया जों आरो मुलि होनाय जाया नालाय बाव न'निनो हासार होनायखाय गोबोर हासार होनायखाय जों जोंनि न'नि मैगं थाइगं गायनाया मोजांसिन मोनजायो आरो बाजारनि बायनानै लाबोनायखौ जों सानसेयाव लाफा मैगंफ्रा सानसेयावनो सेवफैयो आरो जोंनि गोबोरनि हासारा साबसिन जायो आलु मथर बेफोरावबो गोबोर हासार होनानै जों गायो फुल खबि गायनानै जोङो दै होयो मैगं आलुआव सामब्राम सुमब्राम गायनाय इफोराव दै इरि होनानै बोथोर नायै बोथोर माबा सारब्लाथाय मोजां जायो आरो बेदर थाङो खबिफ्राबो अलखबि फुलखबि बेफोरखौ जोङो आबाद खालामनानै मोजाङै नायफा नायफा आबाद खालामबाय थायोब्ला जोंनि थाखाय जानायनि थाखाय बेसेबांबा मोजां आरो इयो बाजारनि बायनायफोराथ' मुलि इरि होनानैसो देरनाय हाजार गिदिर गिदिर मैगं फानो बेफोरथ' मुलिनि माबायावसो देरनाय नालाय जोंनिया आरो हासार गोबोर हासार होनानै गायनायखाय जोंनियानो साबसिन जायो आरो न'खराव मावनाय बायदि जाया